ابھی ہم جس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے کو سیمانچل بولتے ہیں یہ سیمانچل جو ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہاں کے جو ہم لوگ رہتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے ہیں سب آپس میں بہت اتفاق اور متحد کے ساتھ رہتے ہیں ہر کوئی چاہے کیسا بھی یہاں پہ تہوار آئے چاہے مسلم کا ہو یا ہندو کا ہو ہم لوگ آپس میں مل جل کے خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں اور ہمارے سمانچل میں گھومنے کی کئی جگہیں ہیں اور بہت سی خوبصورت خوبصورت یہاں پہ ندیاں ہیں نہریں ہیں اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بھی ہے تو خاص طور پہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں ایک بہت بڑی ندی ہے جو کہ کنکائی ندی نام سے مشہور ہے جب اس ندی میں پانی آتا ہے تو یہاں کے جو اطراف ندی کے جو اطراف کے لوگ ہیں وہ کافی سیلاب کے پانی سے متاثر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سب کے سب اس ندی سے کافی فیضیاب ہوتے ہیں اسی طرح اس سے آگے ہم جاتے ہیں ندی کے آگے سے تو وہاں پہ چائے کے باغان ہے اور اتنا بڑا باغان ہے کہ لوگ دور دور سے اس ایریا میں آتے ہیں گھومنے کے لیے اور فوٹو کھنچانے کے لیے کئی بار ایسا ہوا کہ ہم وہاں گھومنے گئے تو گھومنے کے موقعے پہ ہم کو فلم شوٹنگ بھی دیکھنے کو ملا